अचो अचो भेण अचो अचो विहो जय झूलेलाल जय झूलेलाल कीअं आहियो एम बी ए कयलु आहियो जी जी जी विहो विहो पहिरीं विहो तव्हां जी जी जी अछा

अछा ओके हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु असां हिते सपना सभिनीनि जा पूरा करण लाइ ई वेठा आहियूं ऐं मूंखे इहो ॿुधायो की तव्हांजो सपनो छा आहे तव्हांखे किथे नौकिरी करिणी आहे भई किथे बि न ईअं न चओ तव्हांजो सपनो छा आहे ऐं तव्हांजी कहिड़े कम में रुची आहे बैंक जी रुची आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अड़े छो न मिलंदी तव्हां वटि एॾी सुठी वॾी डिगिरी आहे त तव्हांखे बैंक में बि नौकिरी मिली वेंदी असांजे हिते जो सिस्टम तव्हांखे ख़बरु आहे न त असां कंहिं खे नौकिरी वठाए ॾींदा आहियूं त उन्हनि जी जेका पहिरीं पघार हूंदी आहे न उन जा पंदरहां टका जेका तव्हांखे पघार मिलंदी आहे उन जा पंदरहां टका तव्हांखे असांखे ॾियणा पवंदा आहिनि हीअ तव्हांखे ख़बरु आहे

बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु पर हाणे तव्हां वटि जीअं एॾी सुठी डिगिरी आहे एम बी ए त ॾाढी सुठी डिगिरी आहे ऐं इन में ज़रूरु तव्हां फ़ाईनान्स में ई कयो हूंदो तॾहिं जेको हिकु सबजेक्ट वॾो हूंदो आहे हिकु नंढो सबजेक्ट हूंदो आहे त वॾो विषय ज़रूरु तव्हां फ़ाईनान्स ई कयो हूंदो तॾहिं तव्हांखे एॾो रसु आहे बैंक में हा न त मां जीअं तव्हां आया आहियो त सभु दस्तावेज़ खणी आया आहियो तव्हांजा रिजल्ट ऐं सभिनी जा जेरॉक्स खणी आया आहियो बिल्कुलु

बिल्कुलु हा जीअं मूंखे तव्हांजी बिल्कुलु मूंखे छा तव्हांजे ॾहें दर्जे जी ॿारहें दर्जे जी एम बी ए जी सभु मार्कशीटूं खपंदियूं ऐं उन्हनि जी जेरॉक्स खपंदी पहिरीं मां ऑरीजिनल बि चेक कंदमि ऐं इन खां पोइ जीअं तव्हां चयो तव्हां फ़ाईनान्स में कयो आहे त उहो मां चेक कंदमि सभु ऐं मूंखे तव्हांजो आधार कार्ड ख़ासि करे खपंदो तव्हांजो आ आधार कार्ड जीअं ख़ासि करे खपंदो जी जी ऐं बिल्कुलु हा

बिल्कुलु हा ऐं बिल्कुलु पर उन लाइ तव्हांखे छा करिणो पवंदो की इंटरव्यू बि ॾियणो पवंदो छो त बैंक वारा ईअं त खणंदा न त असां तव्हांखे हिकु तारीख़ ॿुधाईंदासीं उते इंटरव्यू तव्हांजो फ़िक्स थींदो ऐं इन खां पोइ तव्हांखे उते इंटरव्यू ॾियणो पवंदो उते तव्हां इंटरव्यू में पास थी विया तव्हांखे बैंक जी नौकिरी मीली वेंदी ठीकु आहे हा त तव्हां बसि इहो फॉर्म भरे वठो फॉर्म भरे छॾियो अॼु ऐं तांखे हिकिड़े हफ़्ते जे अंदरि हिकु इंटरव्यू जे लाइ हिकु कॉल अची वेंदो ठीकु आहे हा पर हो पंदरहां टका न भुलिजिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ज़रूरु ज़रूरु सुठी ई नौकिरी मिलंदी तव्हांजा सुठा सपना बि पूरा थींदा ठीकु आहे दीदी